गोंयांत शेताचें पीक जावप पावसाचेर आदारलेलें आसा बरो पावस पडलो जाल्यार शेत बरे भाशेन वाडटा आनी खूब पीक दिता पूण शेतां तर पावसाच्या उदकांत बुडून उरलीं जाल्यार शेतां कुसतात आनी पीक खूब थोडे जाता ह्या वेळार शेतकामत्यांक लुकसाण आनी हें चिंतून तो आनी ताची फामील दुकी आसतात जेन्ना शेतांत कांय पीक जायना तेन्ना शेतकार आनी ताची फामील गरीबसाणीक सांपडटात तांदूळ ना पोयशें ना आतां कशें जेवपाचें म्हूण चिंतून जिवाचो द्वेस करपाचें चिंतना मनांत येतात ह्या वेळार ताका आदार दिवंक कांय हेल्पलायनी आसात जशें किसान कॉलसेंटर नॅशनल स्विसायड प्रिवेंशन लायफ लायन आनी आदी ह्यो शेतकामत्याक कावन्सलींग करतात आनी जीव सांबाळपाक मदत करतात